जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि मा मा ओंख्रि जायो जोंनि बर' माहारिआव जेनेबा नार्जि अमा थाबाय गोखै गोखा बायदिसिना अनला दाउ अनला दाउ सङो सबायजों दाउजों बिदिनो साम' सबाय आरो एम्बु बेदर जायो बा एम्बु बेदरजों जायो जोङो अन्थाइ बाजाबजों बिदिनो बायदिसिना जोङो मा आरो एम्फौजों एम्फौजोंबो जायो जोङो अनला आरो जोङो ओंख्रिफोरा बिदिनो गुबुन गुबुन ओंख्रि जायो नारजि अमा गुबुन गुबुन ओंख्रि बेयो जोंनि बर'नि फेभरिट ओंख्रि आरो जायो जोङो

नारजिआव मा मा होयो होनबा जोङो नारजिआव होयो खारैजों एवग्लिग्रोबाय ओमफ्राय अमा बेदरखौ एवनानै संबाय बा जोङो थाव सेरबाय जोंनि बर'नि ओंख्रि बेनो गोनांथार ओंख्रि जोंनि नारजि अमा अनला दाउ सबाय साम' एम्बु बेदर एम्फौ बिदिनो गुबुन गुबुन बेदर दङ आरो जोङो बैसागु बाहायो गोखै गोखा बिदिनो मानि मुनि बायदिसिना जोङो बोखाङो बिदिनो मानि मुनि बोखांबाय बा हाग्रानि ओंख्रि बायदिसिना जोङो बिदिनो थाराय बिदिनो थालिर फस्ला आरो बिदिनो जोगोलावरि गुबुन गुबुन गोखै गोखा खांनानै जोङो बैसागु संक्रान्तिआवहाय जायो जोङो बेयो जोंनि बर'नि मोनसे काल्सारनि ओंख्रि जानाय बे गोखै गोखा जानाय समा जोंना बैसागुनि संक्रान्तिआवहाय जायो जोङो बेनो जोंनि बर' हारिनि जानाय ओंख्रिया जोंना बेनो बर'नि ओंख्रि फेभरिट ओंख्रिया बेनो जोंना गोखा गोखै जानाय बैसागु दिनावहाय जायो जोङो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन ओंख्रि जायो जोङो